जे हमर एखन ड्राइविंगके जे शुरुआत छलनि एखन हमर बहुतेक नीक ड्राइनिंग भऽ रहल छनि जेना एखन गणेश पूजा जे छनि ओइमे हम अहाँक बहुतेक हुनरमे सुधार कयलनि छी जकर लेल हम बहुत सलाह बहुतेक आदमीसँ हम लेने छी जेकि केना केना सिखलहुँ हम तऽ वएह बुझय छियै ताकि जे आदमी हमर गुरु छथि हुनकासँ हम बहुतेक किछु सीखने छी जेनाकि कोनो ड्राइविंग जे छै जे हम कोनो पेंट करय छी तऽ ओइमे जे छै अहाँके बहुतेक चीज रास जे रहय छै गणेश जीके मूर्ति रहय छै पील रहय छै फूल रहय छै जे अहाँके हमरा बचपनमे जे छलाह जे बहुते किछु अबय छलाह तऽ एखन जे शुरुआती अछि बहुत स्पीड भऽ गेल छै केहनो आदमीके हम देखके केहनो आदमी खड़ा रहैतके वजहसँ हम अहाँके ड्रॉइनिंग कऽ लै छी जे आदमी सभके बहुत नीक लगय छथि कि हँ ई कला एकरामे बहुतेक नीक छथि जे अहाँके सुधार करेबाक जेनाकि कोइ सुधार करय लए छै कि ई गलती भऽ गेलय ई एना नहि हेतय ओना हेतय तऽ ओइ हिसाबसँ जे छै हम अहाँके ड्रॉइनिंगके जे छै अपन हुनरमे सुधार करय छी जे ई गलती छलय ओ गलती कऽ लेलहुँ तऽ इएह लेल जे छै हुनका लेल अहाँके बहुतेक सलाह दै छियनि ककरो आदमी मानि लिअ कोइ आदमी ड्रॉइंग करय छथिन ओकरामे सलाह दै छियै कि एना नहि हेतय ओना करू तऽ ओइ हिसाबसँ ओ सुधार करय छथिन